جیسے ہمیں کہیں ٹیکسی کے لیے ٹیکسی چاہیے اور ہمیں کہیں ایمرجنسی جانا ہے اور وہ ہماری ایمرجنسی سڈنلی کینسل ہو گئی اور ہمیں ٹیکسی کینسل کروانی ہے تو ہم اپنی ٹیکسی کینسل کروا سکتے ہیں اور ان سے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں یا پھر پے ٹی ایم کروا سکتے ہیں یا فون پے پر لے سکتے ہیں ہم اپنے پیسے ان کے پاس نہیں رہنے دے سکتے کیونکہ ہم نے ٹیکسی ایمرجنسی میں کروائی تھی اور ایمرجنسی میں ہمیں ٹیکسی کینسل کروانی پڑگئی اس لیے ہم پیسے واپس لے سکتے ہیں